आव आं नोंसिनाव दहाय जाग्रा अर्दार खालामदोंमोन आह सारे पास्तासोआव खालामदोंमोन दां आह आङो फ्राइड राइस आह चिकेन नुडल्स ओमफ्राय पिज्जा बिहरदोंमोन ओमफ्राय दा एसे गोबाव जाबाय आरो ओमफ्राय मान डिलिभारि होग्रा मानसिखौ आं फन खालामगासिनो मानसिया फन थिखोआखै आह मानो एफा गोबाव जाखो माने आंखाम उखैनानैसो हरनायमोन नालाय आंखाम उखैनाया हाला आह अननानै खबर लाहरनानै खिन्थाहरफिननो हागोन नामा